तशें पळोवप वचो जल्यार स्कुलांतल्यान म्हाका तसो केन्ना अशें पेंटिंगा खातीर असो हेल्प जालो ना मे बी कारण हांवें केन्ना थंय उल्लेखूच करूंना की हांव पेंटींग करता म्हणून पूण एक टिचर जेन्ना पेंटींग करपाक आयलें एबस्ट्रेक्ट पेंटींग ताका हेल्प केलें मे बी ताका कळ्ळें की हांवूय बी पेंटींग करता तें म्हाका विचारपा लागलें सो तितले पर्यंत तशें हांवे स्कुला खातीर बीन तशें पेंटींग करुना पूण एक आनी एक गजाल आसा जे हांव सायन्स टिचर म्हणून हांव विज्ञान शिकयतां सो विज्ञाना खातीर एक हांवें असो एक प्रोजेक्ट घेतलेलो हातान तातूंत एक वॉल आर्ट आसा वॉल म्युरल आनी ताच्या खातीर न्ही हांव भुरग्यांक वॉलाचेर न्ही पेंट करपा खातीर हांवे भुरग्यांक लायिल्लें सो भुरग्यांनी बेजिकली मड घेवन आनीक चॉक घेवन ड्रॉ केल्ले आसा आनी तशेंच पेंटींग केल्लें थंय एक हांवें हेल्प केल्ले आसा भुरग्यांक पेंट करपाक ताच्या भायर तशें तितलें आनीक पेंटिंगान कांय कंट्रिब्युशन ना